مجھے گانا سننا بہت اچھا لگتا ہے میں کسی بھی کنڈیشن میں ہوں یا میں اچھے موڈ میں ہوں یا بےکار میں ہوں پر میں گانا ضرور سنتی ہوں جب میں اچھے اچھے من میں رہتی ہوں میرے ممی پاپا میرے سے اچھے سے بات کرتے ہیں اچھے سے پیار سے بولتے ہنستے ہیں تو میں اچھے اچھے گانے سنتی ہوں پر کہیں وہی کوئی کوئی بات ممی پاپا میرے کو ڈانٹ دیتے ہیں یا میرے کو کچھ بولتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے مجھے بہت رونا آتا ہے تو میں سیڈ سانگ سنتی ہوں مجھے کے گانے سننا بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ اس کی آواز میں ایسا درد چھپا رہتا ہے جوکہ سن کے مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے زیادہ تر میرے کو فیملی کے اوپر ہی گانے اچھے لگتے ہیں جیسے اپنے تو اپنے ہوتے ہیں اس والی فلم کے جتنے بھی گانے ہیں وہ سارے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں زیادہ تر گانے گاتی بھی ہوں تو انہیں لوگوں کا گاتی ہوں مجھے گانا گنگنانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرا بہت اچھا مونڈ رہتا ہے تو میں اپنا پیانوں وغیرہ لے کے یا اپنا کچھ بھی سنگیت کا سمان لے کے گانا گانے لگتی ہوں